हैलो हां जी कौन शाह् होर बोल्लै दे अच्छा तुस मिस्त्रियें दा कम्म करदे नि अच्छा अच्छा में दरअसल थुआड़े बारै च बड़ा सुनेआ स्हाड़े ग्रांऽ च थुआड़े बड़े बड़े चर्चे होंदे न ते तुस मिकी सनाएयो मै इक घरेै आस्तै अपने इक डाइनिंग टेबल बनाना हा ते ओह्दे आस्तै इक डाइनिंग टेबल बनाना ते तुस सनाएयो मिकी ओह्दा किन्ना खर्चा आई जाह्ग अच्छा दस ज्हार रपेआ ते दस ज्हार रपेआ आई जाना ते ओह्दे च जेह्ड़ा डिज़ाइन शैल डिज़ाइन जां पराना आह्ला उ'ऐ

अच्छा नमां डिज़ाइन आह्ला पंदरां ज्हार रपेआ अच्छा अच्छा अच्छा ओह्दे शा बधिया बि हैन नी मै चाह्न्नां के स्हाड़े घर जियां कोई रिश्तेदार आइयै बड़े सारे तां ओह् सारे जने ओह्दे पर रुट्टी खाई लैन ते अच्छा बी होऐ दिक्खने इयां बेस्ती बी बड़ी होंदी बी तां घरै च हाल च लाना ऐ कोई ज्यादा हा ज्यादा ज्यादा हा ज्यादा कोई कोई बीह् पंंजी बंदे जेह्ड़े न ओह्दे उप्पर रुट्टी खाई लैन हां जी हां जी अच्छा त्रीह् ज्हार रपेआ खर्चा हैना अच्छा अच्छा ते एह्दे कन्नै एह्दे कन्नै कन्नै कुर्सियां बी होनियां जां ओह् इयां अलग लैनियां पौनियां अच्छा कुर्सियां अलग्ग आह्नियां अच्छा अच्छा ते एह्दे च जियां नमां डिजाइन तुस सनाऽ दे ते उप्पर कोई फट्टे पाए दे तुसें जां प्लाई लाई दी जां शीशा पूरा अच्छा अच्छा ते ओह् ओह्दे शा बी ज्यादा मैंह्गा पौना अच्छा बराबर रेट ऐ अच्छा अच्छा ते तुस उत्थोआं तुस दुकानै'र गै बनांदे जां घर आइयै बनांदे लोक लीकें दे थुआड़ी दुकान दा अड्रेस केह् ऐ अच्छा लाट्टी च ऐ ते उत्थुआं तुसें फिर घरै अगर टेबल पुजाना होए तां लेबर तुस थुआड़ी अपनी होनी जां असें आह्ननी पौनी अच्छा थुआड़ी होनी ते फिर गड्डी गड्डी बी थुआड़ी होनी अच्छा गड्डियै'र तुसें असेंगी घर पजाई देई ओड़ना हैना अच्छा अच्छा ते लेबर आह्ले पैसे जेह्ड़े ओह् बी एहदे च पौने जां ओह् अलग्ग इयां थोआड़े अपने होने ओह्दे बिच्च अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते इयां किन्ना भारा टेबल होना इसी अस आंदरै गी अगर लाग्गे तां स्हाड़े आंदरै ते तुसें आना नि ऐ लाने पर अस आपूं लाई सकने इसी कोई द'ऊं चार बंदे पंज बंदे लेई जंदे हैनी

अच्छा सत्तर अस्सी किल्लो वजन ऐ नुहाड़ा अच्छा अच्छा अच्छा ते कोई नि तां मै थुआड़ी दुकान किन्ने बजे खुलदी

अच्छा बडलै दस बजे खुल्ली जंदी हैना हां ठंड ते ऐ अच्छा अच्छा ते कोई नि तां दस बजे खुल्ली जंदी तां अस घरा औगे कोई दस बजे हारे ते बारां बजे असें थुआड़े कोल पुज्जी जाना ते अस थोआड़े कोल कोई बने दा डिजाइन होग ते असेगी दस्सी शुड़यो होर कोई असें कोई पसंद आई गेआ तां शायद लेई औचै अच्छा खरी खरी सर शुक्रिया थुआड़ा तां कोई नि थुआड़ी दुकान उप्पर आए तां अस दिक्खी लैगे ठीक ऐ ओके